औ आं स्त्रंलि बिलिफ खालामो कि गेलेमुआ गोग्गो सावस्रि दानायावहाय हेफाजाब होयो होन्ना मानो होनबा बेफोर बुस्तुआ जुदि नोङो खालामबाय थालाङोबा बेफोर बुस्तुआ बुहुद फैगोन टाइमाव फैगोन समावहाय बुहुद हेफाजाब होयो दा आंखौनो सान्नानै नाय आं दा सिगाङाव फैनानै आं जेबायदि बुंनो हादों आंनि कन्फिदेन्स लेभेला आङो आंनि सान्नो हानाय ओमफ्राय थाब थाब सान्नानै बुंफिन्नो हानाय बा एन्सार होनो हानाय बेफोर मानि थाखाय हादों आं बेफोरखौ रोंबोदों होन्नानैसो आं दा बेफोरखौहाय बुंनो हागासिनो बा एबा मतिभेत जानानै आं बेयाव सिगाङाव फैनानै खोथाफोरखौ खोन्थानो हागासिनो दा जुदि आं नङाबाबो मालायफोर मानसिफोरा जुदि बेफोरखौ सोलोङोबा एबा रोङोबा गावबा गावनि गावबा गावखौ मतिभेत खालामनो हायो मतिभेत खालामनानै ओमफ्राय कन्फिदेन्स लेभेलाबो बारायगोन जुदि मतिभेत खालामोबा ओमफ्राय बिनि उनावहाय सान्नो गोनांआबो बुहुद बारायो जेनेबा स्त्रेतेजि मेकिं फैगोन स्त्रेतेजि मेकिंआवहाय मा जायो होनबा गथ'फ्रा गावबा गावनि लाइफावहाय सान्नो गोरों जागोनखि आं दा जुदि बेखौ बे आर जायाबा देनांहाय बेनि उनाव आं मा खालामनो हाबावगोन दा बेखौ बेफोरखौ सान्नो रोङो आरो मोनसे सान्नो हागोन आरो बिसोरो आरो जुदि मतिभेत मतिभेत खालामो मानो होनबा जुदि दा कन्फिदेन्स लेभेला जुदि दाउन जायोबाबो गावबा गावनो हार्सिंनो मतिभेतबो जाफिन्नो हायो आरो नङा खि आङो दिनै जेबो बिदि जादोंबाबो गाबोन बायदिआव आं साक्सेसफुलबो जानो हागौ जुदि बेफोरखौ सान्नानै गावसोरो बुहुद मोजां खालामनो हायो आरो गावबा गावनि थाखाय थ' हेफाजाबाथ' होखायोखा दा बेफोर सान्नो गोनां जायोबा दानि जुगनि गथ'फ्राबो बिदि खालामनांसिगौ मानसिफ्रा सानोखि बाहेरानि खेला धुलाखौ लानानै रोंनाय नङा खालि लेखायावल' गोसो होनांगौ लेखाजोंल' गोसो होनानै जेबो जानो थाङा बाहेरानि क' कारिकुलाम एक्टिभितिसखौबो गोसो होनो होन्नानै इसे हेफाजाब होनांगौ आरो मानसिफोरा दा बेफोरखौ सान्नो थाङोबा क' कारिकुलार एक्टिभितिसखौ रोङोबा माबायदि फिजिकेल हेल्थफोरबो देभलप जागोन माबायदि कन्फिदेन्स लेभेलाबो बारायगोन मोनसे लिदारशिप क्वालितिआबो फैयो आरो दा बेखौ सान्नो गोरों जायोबा मानसिफोरा बुहुद मोजां